हम ड्राइवर साहबके फोन केने रहियै गाड़ीले हमर आदमीसभ तैयार छै माँ पापासभ तैयार रहै तऽ हमसभ जैतियै मन्दिर पूजा करै लेल एखन तक गाड़ी एलै हे नहि आखिर की दिक्क्त छै अहाँके ड्राइवरसँ पुछलहुँ फोन कए कऽ तऽ एखन तक कोनो जवाब नहि दऽ रहल यए भोरे भोर हमसभ नहाए धो कऽ तैआर छी अपन जैतहुँ पूजा पाठ करैले से एखन तक एलै हे नहि ड्राइवर आखिर की बात छै कतहु जाम ताममे तऽ नहि छै लसकल फँसल जल्दीसँ एतै तब जेबै घरमे दिक्क्त दए रहलै हे परिवारसभ कखन आयत गाड़ी कखन आयत चलब कार्यवाहीसभ नहि कयल जाइत छै ओकर मालिककेँ फोन केलियै मालिक एकबेर उठा कऽ कहलकै गया है अभी आएगा जब तो जी सर